हँ अच्छा ककरा लिए लेबै अच्छा अच्छा ठीके छै मिल जेतै द् दबाइ मिल जेतै दबाइ अच्छा आबू ने छै दबाइ आबू आँय हँ हँ मिल जेतै दबाइके दोकाने करै छियै तऽ दबाइ मिलतै नहि जे भी परचा लयबै सभ चीजके अच्छा चलू हँ चलू प्रेमसँ किछु अहाँकेँ छूट करि देब दबाइ मिल जेतै दिक्कत नहि छै कतेक दिनका दबाइ लेबै कतेक दिनका दबाइ लेबै आओर अच्छा लेकिन कतेक दिनका दबाइ लेबै अच्छा ठीक छै पाँच महीना छओ छओ महीनाके लए लियौ आ कतेकमे आबके जोड़िए कऽ ने अहाँकेँ कम्मो करि देब एहिमे की छै अहाँकेँ से छूट करि देब अच्छा हँ लए लिअ दबाइ लए लिअ आओर अहाँ ची ची चीनीसँ परहेज रहबै चाय ताय नहि पीबै चीनीवला मीठा चीजसँ जे छै परहेज रहबै मिठाइ आरसँ रसगुल्ला आरसँ जे भी मिठाइ मीठा चीज छै ओहिसँ परहेज रहय पड़त ह्म्म हँ छओ महीनाके लए लेबै छओ महीनाके अहाँके टेंशन नहि छओ महीना अहाँ खाइत रहू हँ मीठा चीजसँ परहेज रहबै नहि तऽ जल्दिए सही भए जेतै तऽ आबू जे लेबै लए लेबै कखनि अयबै एक घण्टामे तऽ अच्छा अच्छा खाना पीना खा लिअ आरामसँ बेरमे आबि कऽ लऽ लेबै अच्छा हँ आबू हँ हजार टाका लए लिअ जे लाीग जाए कमे बेसी नहि लगतै ओहिमे आउ ठीक छै